नीक ने हेलो हँ आबाज नहि जाइया आओर सब ठीक यए आइ काल्हि देखियौ ने बारिशके महिना छै पानि जाम भऽ जाइया बड़ा बदबू मारैया एकर कोनो व्यवस्था होना चाही

हँ सब दस आदमी बैठके एकट्ठा भए कऽ बिचार करतियै जे आखिर एकर कोनो निराकरण हुए जे नाला बनायब तऽ हँ किछु चन्दा लगा कऽ साफ सफाइ हुए आओर भाइजी पानिके व्यवस्था भए जेतै ओ निकलैके तऽ मच्छर भी कम लागतै लोग बीमार भी कम कम पड़तै बदबू नहि देतै तऽ एहि सब पर ध्यान हम अहाँ नहि देबै तऽ के देतै हूँ दइ दऽ हँ बहुत जरूरी छै ने जेबही हम नहि जएब नाला एते बदबू मारैयए परो पाहुन आबैयए कहैयए जे अहाँ सब कोना रहै छी एनामे एहि दुआरे तब चौकपर पानि रुकल यए एहि दुआरे हँ निराकरण तऽ करैये पड़त कोनो ने कोनो आओरो अच्छा तऽ रहू ने साँझमे पहिले बैठै छियै दस आदमी आओर सब अगल बगल सब वार्डके लोग सबके कहै छियै तब एक सब बैठके तब जे निराकरण हेतै निष्कर्ष निकलतै करेनाइ तऽ छै ई काम बहुत डर छै बहुत जरूरी छै एनामे बाल बाल बच्चाके भी तबियत खराब भए जायत कोना पढ़त लिखत तबियत खराब भऽ गेलाके बाद बच्चा सबके पढ़ाइ छुटि पढ़ाइ छुटि जाइ छै दबाइमे खर्चा अलग लागै छै बच्चा हम बच्चा कमजोर भए जाइ छै इहए छै ठीक छै